भौतिक पुस्तक जे छै ओ सर्वोत्कृष्ट पुस्तक अइ ओहिसॅं जे पढ़बै तऽ अहाँकेॅं स्मरण रहत आ अहाँ एक चीजके पाँचो बेर पढि सकै छी कोनो दिक़्क़त नहि ओहि पर होइ छै आ ई जहियासॅं इलेक्ट्रॉनिक या ई सभ जे भऽ गेलै हँ ओहिसॅं आँखिओ पर असर परै छै आ हम ख़ास कए कऽ व्यक्तिगत हमरा तऽ ओ नहि पसंद अबै यऽ हम भौतिकए पुस्तकक जे नीक बुझै छियै ओना ज़माना बदलि गेल छै एहि दुआरे आब इलेक्ट्रॉनिक ज़माना एलै हँ तऽ चलऽ भाय ओ ठीक छै ऑडीओ मोड जे कहै छै ओहो ठीक छै लेकिन भौतिक पुस्तक जे पढ़यक एकटा अपन ओकर समय रहै ओकर अथी रहै आ ओहिसॅं जे अथी अध्ययन करी ओ आ इलेक्ट्रॉनिकमे बहुत अंतर छै एलेक्ट्रोनिकमे आँखि पर बहुत अखन असर फ़्यूचर भविष्यमे एहिपर परतै